जोंनाथ' माबासो मा होनो बाथौ धोरोमनिसो आश्र'मनिसो जोंना माबानि फुल प्रसादसो जोंना नांगौहाय बारा फुजा खरस बिदिनो माबायो मायो इसे थाङो आरो थांनायालाय फुजा खरस बिदिनो अमाबयसा पुर्निमा गासैबो फालिजोबनांगौ गासैबो फालिनांगौ बिदिनो एखनब्ला बिस्तिबार बारायफोरखौनो बासिनायानो जालायलाङा माबालाय लाङोसो बावनानै एखनब्ला जाफ्लांलायबावोसो आजां गाजांनो नोंसोरना एखनब्ला बावो जायो बिदिनो जोंहाथ' फुजा बोथोरब्ला बिस्तिबार बिदिनो रबिबारब्ला जाखाया नालाय तिथि बारायब्ला माबानांगौ फालिनांगौ दाखालिथ' आमतिसुवायाव माबायाखै खान्थाल थाइजौ जायाखै आमतिसुवायाव खान्थाल थाइजौ जायाखै जोंहा जादों सयजोन सातजोनसो जादों जोंहा खान्थाल थाइजौ आमतिसुवानि जादों थायनै आंहाथ' ससेखौनो जानोनो हाबावाखै जादों आरो खान्थाल जाखांनानै थायजौ थायला जाबोबाय जानानै गरमानो थानो हाला ओमफ्राय हाबाब हाबाब हाबाब गरमानो बबाव थागोन बबाव मागोन जालाबायबाय आजां गाजांनो नोगोद गरम जाखायो बोथोरनि जानांगौ फुजा नालाय बिदिनो जादों एसे जादों जादों लोंदों नोंसोर जायाखै आंहा जादों ओमफ्राय मा गाबोन समफोर बिस्तिबारावथ' फुजा दंबावोसो आंहाथ' खुंनो हायाखै दाखालि बोसोर गोदाननिखौनो मा होनो लास्त जोबहाङावसो सावनो हादों बोसोर गोदानावबो सावनो हायाखिसै माबायाव जेथ मासावसो सावनाय जाबाय माबा जाया फैसाफोरानो जाया नालाय ओंखायनो लेट जादों